नमस्ते अच्छा तो आपको गाड़ी चाहिए कौन सी आपको गाड़ी चाहिए अच्छा क्योंकि गाड़ी तो मेरे पास बहुत सारी है अच्छा वरना तो आप आनंदी पार्क जहां जहां जा सकती हैं तो आप ले लीजिए गाड़ी आप किस टाइम पर कितने बजे जाएंगी अच्छा तो कितने बजे जाएंगी क्योंकि हमको ड्राइवर भी भेजना मतलब हमको भी जाना है अगर हमको टाइम नहीं होता है तो हम ड्राइवर भेज देंगे वैसे तो हम ही चलेंगे अच्छा दस बजे तो आनंदी पार्क में आप जाएंगी तो उसके आगे भी कहीं जाएंगी कि वहीं आप घूमने कहीं जाएंगी

तो ठीक है फिर हम अभी आ रहे हैं आप मतलब रेडी हैं तैयार हैं और साथ में आपके कौन कौन जाएगा अकेले आ अकेली आप जाएंगी कि बच्चे भी साथ में आपके जाएंगे अच्छा चार लोग हैं तो आपको रस्ता पता है क्योंकि हमको इधर से हम जाते हैं जिधर मतलब माल होके और माल मलीहाबाद होके कि आप दूसरी तरफ से जाएंगी अच्छा अच्छा चलो ठीक है आप रेडी हो जाओ आप तैयार हो जाओ बच्चों को भी तैयार कर लो और अच्छा दस बजे के बाद में अच्छा तब तक आप नहा धो लो खाना पानी कर लो और साथ में और जो कोई जाए उसको भी ले लो और अच्छा तो मंदिर भी आप चलेंगे किस मंदिर में कौन से मंदिर को जाएंगे अच्छा एक दिन के लिए तो मतलब नैमिष जाएंगी या चंडिका माता जाएंगी कि मतलब यहीं गाँव में जो हरदोइ के पास अच्छा सब जगह जाना है तो आप को मतलब तो आप तैयार हो जाइएगा तो आप जिस जहाँ जहाँ आप बताएंगी नमस्ते